مقامی انڈور گیمس بہت سارے ہیں جو ہم لوگ کھیلا کرتے ہیں جیسے میں اپنے دوست کے ساتھ روز روز کیرم کھیلتا ہوں ہمارے گھر میں ایک کیرم کے بوڈ ہیں اور ہر شام ٹیوشن کے بعد سارے دوست مل کر کیرم کھیلتے ہیں اور اسے کھیل کر بہت مزہ آتا ہے کیرم ایک دماغی کھیل ہے جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ مزے دار گیم ہے کیونکہ اس میں دماغ کا استعمال کرنا پڑتا ہے اور کیرم کھیلنے کے ساتھ ساتھ میں اپنے دوست کے ساتھ کبھی کبھی لوڈو بھی کھیلتا ہوں لوڈو موبائل میں بھی کھیل لیتا ہوں اور موبائل سے باہر بھی جو اس کی ہاڈ کاپی آتی ہے اس میں بھی کھیلتا ہوں اس طرح اپنی زندگی سے گیم کے ذریعے لطف اٹھاتا ہوں اور اپنے دکھوں کو دور کرتا ہوں